मूंखे जॾहिं कंहिं ॿारनि खे नौसिखिए ॿार खे पेंटिंग करण जी सुझाव ॾियणी हूंदी त पहिरीं मां हे ॼाणण जी कोशिशि करदमि की हुनखे कंहिंसां पेंसिल कलर सां स्केच पेन सां ब्रशनि सां कंहिंसां पेंटिंग करिणी वरी हो हुनखे मां पकिरण सेखारींदमि वरी पहिरीं मां चहींदमि स्केच सां फ़िगर खे ड्रॉ कर वरी हुनजे अंदरि कलर भर हे सभु मां हुनखे सेखारींदमि पहिरीं मां हुनखे रफ़ कागज़नि ते प्रेक्टिस कराईंदमि वरी हुनखे फ़ेयर ते कराईंदमि और रोज हुननि खे घर में अभ्यासु करण लाइ ॾींदमि जीअं अभ्यासु में हुननि जो हथ जी सभु सफ़ाई थिए और हुनजो ठीकु सां पेंटिंग कढी सघनि